हलो हाँ जी बस ड्राइवर बात कर रहे हैं क्या जी मुझे बस चाहिए थी मुझे दिल्ली के लिए जाना है तो मुझे बस चाहिए जी दो बजे का समय और इससे पहले कोई बस हो दिल्ली जाने के लिए मुझे जोधपुर से बैठना है हाँ जी दो बजे से पहले नहीं है कोई बारह ग्यारह बारह बजे के समथिंग जी दो बजे से फिर और कौनसी है आपकी मुझे वो चाहिए वॉल्वो या कोच वाली बस चाहिए सलीपर और कोई स्लीपर नहीं है सुबेह कितने बजे है फिर आपकी बस कोई ग्यारह बजे के पास में नहीं है क्या आसपास कोई सलीपर हो आपका ग्यारह बजे के आस तो कितना किराया है जोध जोधपुर से दिल्ली तक का सलीपर का और स्लीपर का कितना है स्लीपर में सारी सीट पर मैं ही रहूँगा या फिर कोई किसी और को भी आप एडजस्ट करोगे डबल वाला कितने में मुझे सोते हुए जाना है आराम से ही जी उसका कितना होगा जी दो बजे है आपकी बस आपका दो बजे से पेहले नहीं है क्या वो आठ बजे के बाद में और दो बजे से पहले कोई देखते हैं तो फिर मैं फिर बस इस्टैंड आ जाता हूँ आपके वहाँ पे

मुझे कल जाना है तो परसों हो नहीं नहीं फिर तो मैं ऐसा करता हूँ दो बजे वाली में ही देख लेता हूँ तुम्हारी में ठीक है